राजस्थान में ख़ासि जेका ॿोली ॻाल्हाइबी आहे हुनखे चइबो आहे मारवाड़ी ॿोली पर हूअं हिते माण्हू सभु पढ़ियल लिखियल तबिक़े जा जेके आहिनि उहे ॻाल्हाईंदा आहिनि हिंदी अॼुकल्ह त हिंदी इंग्लिश हर हंधु आहे ई पर राजस्थान में बि अलॻि अलॻि इलाइक़े में अलॻि अलॻि ॿोलियूं आहिनि जीअं शेखावाटी मारवाड़ी मेवाड़ी डिंगल पाली ऐं हिन भरतपुर दौलपुर साइड वरी हिकदमि ब्रज भाषा हिन नमूने जोधपुर साइड वरी अलॻि हुन की जोधपुरी भाषा आहे उन्हनि जी उहा अलॻि आहे त अहिड़े नमूने इन्हनि जूं ॿ टे भाषाऊं आहिनि बाक़ी ॻाल्हि रही जेका इन्हनि जी लिखण जी जेका इस्क्रिपट आहे उहा घणो करे सभिनी जी देवनागिरी ई आहे राजस्थानीअ में राजस्थान में देवनागिरी लिपी ई हलंदी आहे